समाचार उद्योगमे अपनेके वाणीके अभ्यास भी जरूरी छै आओर गोपनीयता भी जरूरी छै बहुत अइसन खबर होइत छै जेकरा हमेशा प्रकाशन प्रकाशित करै से पहिले सरकारके मोटिवेट सरकारके मोटिवेशन के भी समझेके पड़ैत छै एहि चलते कभी कभी की होइत छै कि जे जे समाचार पत्र समाचार प्रकाशित करै से पहिले अपनेके देखि लै छै कि ई समाचार प्रकाशित जेकि सच्चाइ हइ फिर भी ओकर गोपनीयता छुपायल जाइत छै जेकि जरूरी रहैत छै आ कभी कभी ई भी जरूरी रहैत छै कि जो समाचार सही हइ ओकर बारीकी से देखाबै प्रकाशित कयल जा सकै लेकिन कभी कभीके दृष्टिमे गोपनीयता भी समाचार पत्रके के लेल अनिवार्य होयके चाही